हेल' औ औ मा मुं मोनथाय नोंनिया सामफ्रामारि बुस्थुवाथ' दंमोन औ ओमफ्राय एडड्रेसा मामोनथाय

माने अखाबो हादोंमोन ना बेखायनो पार्सेल खौ गाबोन लानो हागोन नामा औ गाबोन पार्सेल खौ होनबा दा एसे अखा खम जाबा थांजागोन नामाथाय कयथासोयाव माने बिदिनो सिक्स थारटि टु फाइफ थारटि सो हालागै जागोनदां सोलाबगोनना सोलाबाथाय

आं ट्राइ खालामनोसै होनबालाय नौनोगोर एडड्रेसा मा होनदोंथाय बाइलेन बेसेबां बाइलेन फाइभ औ नोंथाङा रावबो आलादा मानसि गैदेरा नामा नोंनि अनगा आलादा जाय मानसिया पिकाप खालामनो हायो होमबा कयथा कयथासोया लागै नांगोन मेम नो फाइभ फरटि

आंबो एसे गोजानावसो दंमोन नालाय एसे डेरि जागौमोन जायखिया सौहैगोन दां बे टाइमाव बिदिनो आं फाइभ फरटि फाइभ फिफटि बिदियाव सौहैगोनदां आं माने दा एसे गोजानाव दं ना बेखायनो औ दे मेम